हेलौ दस हाजारनि सिङाव मा मा मबाइल दंब्रा अह अह अह आंनो ओमफ्राय आंनो अह अह अह आंनो एसे मोजांनि नांगौमोनलै एसे दाम खमावनो आत हाजारसो न' हाजारसोआवनो रेम बुरजा नांगौमोन आंनो इनफिनिक्सखौ नांथ'वामोनलै इनफिनिक्सआ इसे माबा जायो नालाय बया जानो नागिरो बेनो आंनो आंनो बेटारिफोरखौ आंनो सय हाजारसो मोन्नाय नांगौमोन ओमफ्राय मोन्नाय नङा ने अह अह अह अह अह न' हाजारसोआव बेसे बेसे दं मबाइला न' हाजाराव मा मा नामनि रेम खम ने अह अह जायो जानायालाय अह अह अह दे